जी हाँ मैं पाँच संख्याएं बोल सकता हूँ छब्बीस हज़ार तीन सौ बहत्तर अट्ठावन हज़ार आठ सौ बारह नब्बे हज़ार एक सौ पचास एक लाख तीन हज़ार सात सौ बयालिस तीन लाख बहत्तर हज़ार